गोदोहाय जोङो मोनसे दैमायाव गिदिद ना मोनदोंमोन गिदिद नाखौ दैमा खाथिआव थानानै गोबांथार ओरैनो जिरायना थानायावमोन आरो माने दै दैआवहाय मोनसे बिराद गिदिद सब्द माने मोनदों जादों आरो बे गिदिद सब्द जानायाव मा बुस्थु बेलाय होननानै साननानै दै दै सेराव नाहरब्ला नाया माबा रोनावनाय बादि खुगा ब्लां ब्लां सिलायनानै बिदिनो माबा ओरै ओरै लान्जाय बुब्राबबायनानै हाब्रां सेर सेर माखौबा जादों माखौबा खारदों बबावबा सिब्लादों बिदिनो जानानै दङमोन आरो दा बे नाखौ बोरै मोनगोन आङो नुनानै बोरै मोनगोन होननानै सेस्था खालामदों दा बे नाखौ हमथारगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो हमथारगोन आं लांगोन होननानै आसा खालामनानै आङो दैआव हाबसोमनानैब्लाबो बे नाखौ बे नाखौ लासै लासै थांनानै जा गोबाख्रबनो मोनबाय आं आखाय फारनैजों हमनानै एके बोरिआव गारखोबाय आं जि बाब्राबबाय अब्लाबो आं बेखौ एकदम गोबाथाबनानै नारसिननानै लाबाय दसे सम बे जिथिया मेंनानै सिरि उन्दुनानै थायो गावबो मेंबाय होमबानिया दलद हमनानै लांनानै नआव जोंहा बोराय बुरिबो दङ आरो फिसाफोरबो दं नालाय जयैनो नायलायनानै रंजाबाय साला ना मोनबाय बेखौ दिनै जानांगौ होननानै सानद्रि गिदिर गिदिर लानानै आंनो गोदादों गैयाबाबो सेरथाम ओंखारदों बे नाया बेखौ गोदानानै जयैनो रंजानानै खुसियै सोरनोबा एसे सोरनोबा हरबाय नआव बांसिन जाबाय आरो बिदिनो बांसिन जानानै रंजाबाय आरो माखासेखौ बिदिनो दोन एसे फोराननानै दोनबाय आरो गाबोनबो जाबावबाय बेखौनो बिदिनो जै जायै जायै बे नाया जाजोबबाय आरो बिदिनो सासे मानसिनोबो आग्लायनायखौबो आरो अननानै हरबावबाय आं बेखौबो जाहैनानै बेबो रंजानानै जाहैबाय साला बाया बायनायब्ला बिराद दाम लागौमोनलै होननानै ओरैनो खुसिजों लांनानै जाहैबाय आरो बिदर दा बेखायनो बियो खुसिजों थांनानै नआव बिदिनो गावजों बिसि फिसा जाहैबाय